हलो जी जी डी मार्ट में फ़ोन लगा आपका जी जी बोलिए आप ऑर्डर करना चाहते हैं कुछ समान जी बोलिए सर औरेंज जी संतरे कितने चाहिए आपको जी जी ठीक है

जी केले और सर सर किराने का सामान भी चाहिए आपको जी जी अनार भी मिल जाएगा जी ठीक है सर सर और किराने में और कुछ आपको ऑर्डर करना है तो आप बता दीजिए हम इसी के साथ सर डिलिवरी चार्ज आपकी दूरी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने दूर पर आपका पता है उस हिसाब से डिलिवरी चाज लगेगा

जी जी ठीक है आप अपना पता बता दीजिए मुझे उस हिसाब से मैं आपको डिलीवरी चार्ज और बिल भी भिजवा दूँगी नहीं सर आप बोल दीजिए मैसेज में हमें परेशानी होगी क्योंकि ये लैडलाइन नंबर है आप हमें फ़ोन पर ही बता दीजिए जी सेकेंड इस्टॉप जी जी जी ठीक हे ठीक है सर सर तो आप पेमेंट किस तरह से करना चाहेंगे ऑनलाइन कि कैश ऑन डिलिवरी ठीक है सर सर तो ये पहुंचने में अभी तीस मिनट लगेगा आपके एड्रेस के हिसाब से यहाँ तक पहुंचने में तीस मिनट लगेगा मैं डिलिवरी बॉय के साथ ही आपको बिल मिल जाएगा सामान का आप वहीं पेमेंट कर दीजिएगा सर मैं आपकी और किस तरह से सहायता कर सकती हूँ जी जी जी ठीक है सर धन्यवाद डी मार से शॉपिंग करने के लिए